आतां गोंयान चडश्यो सगळ्यो भायल्यो भाजयो येतात आनी त्यो भाजयो बऱ्यो उरपा खातीर ते वेगळे तरेचेंच कसलें वखद मारता आनी तांकां बरें उरपा खातीर दवरतात जे भाजयो आमी त्यो खातात त्या भाजयांनी आमच्या आमच्या शरिराक वेगळे तरेचे रोग जाता तश्योच आमी गोंयान अश्यो भाजयो रोयल्यो तें बरें उरतलें बरें आसतलें आनी आमी तें खाल्लें सुद्दां जाल्यार आमच्या जिवाक तशें कितें जावपा ना आमचें आरोग्य सुद्दां खूब बरें उरतलें